असांजे समय ते इस्कूल में सुठो सुठो भाॻु वठंदा हुआसे रांदि खेलिंदासे खो खो डुक डोड़ कंदासे सभु सुठो हूंदो हुयो पर हाणे जेको अॼुकल्ह ज़मानो बदिलिजी वियो आहे जेका अॼुकल्ह जी यंग जनरेशन आहे हुन खे त भाई हाणे पंहिंजे हिसाब सां ई नच नचाव करिणो आहे पंहिंजे हिसाब सां ई करिणो आहे पर जेको असांजे ज़मानो हुयो उहो हिकदमि सुठो हुयो ऐं फस्ट क्लास हुयो अॼुकल्ह अॼुकल्ह जे ॿारनि जे जेको आहे उन्हनि लाइ खे बि उन्हनि खे पाण खे मज़ा अचे थी जेको असांखे मज़ा नथी अचे पई पर असांजे ज़माने में असां चवंदासीं त हो सुठो में सुठो हुयो पर अॼुकल्ह छोकिरा चवंदा असांजे ज़माने में बि सुठो आहे